सिंधी विङागो हिकु किताबु असां पढ़ियो उन में ॾाढियूं ई सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाइयूं आहियूं आहिनि जेका त हिकदमि सचाईअ ते ॿुधायलु आहिनि कीअं त माण्हू अॻे विङागे खां पोइ पाकिस्तान मां लॾे हिंदूस्तान में आहिया कीअं उन्हनि ज़फाकशी करे फुल पाण खे कीअं नए सांचे में ढालयऊं उन ते उन्हनि जी महिनत ॿुधाई वई आहे